ویسے تو ہندوستان میں کافی سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے ہاکی فٹ بال کرکٹ کبڈّی اور بھی اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے کھیل لیکن ہندوستان کے لوگ جس کھیل میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور جس کھیل کو بہت زیادہ شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کا ایک جنون ہیں اور جتنی جنون کے ساتھ کرکٹ کھیل کو کھیلا جاتا ہے ہندوستان میں اور دیکھا جاتا ہے اتنا کوئی دوسرا کھیل نہیں ہے اور اس کھیل کا ہندوستان میں سب سے مشہور کھلاڑی وراٹ کوہلی ہے جیسا کہ اس نے گزشتہ دنوں او ڈی آئی یعنی ون ڈے کرکٹ میں اپنے گرو یعنی کہ سچن تندولکر کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے اس نے ایک کیرتیمان ریکارڈ کائم کیا کرکٹ میں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں کرکٹ کا کتنا کریز ہے بہ نسبت دوسرے کھیلوں کے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو سب سے مشہور کھیل ہے وہ کرکٹ ہے اور سب سے مشہور کھلاڑی اس کھیل کا وراٹ کوہلی ہے اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے نام ہیں جیسے روہت شرما اور آج کے دنوں میں ایک ابھرتا ہوا کھلاڑی شبھمن گل جسے مستقبل کا وراٹ کوہلی کہا جاتا ہے تو یہ سارے نام ہیں اس میں اور بھی کئی سارے نام آ سکتے ہیں